हाँ जी हाँ जी बोल रहे हैं आप कौन बात कर रहे हैं जी सर बोलिए हो जाएगी हो जाएगी बिल्कुल कहाँ बनवानी है आप को जयपुर में ही किस चीज़ के लिए और बिडिओ टाइम जी हो जाएगी सर बिल्कुल वो तो एक हज़ार अस्सी की क्वालिटी में नहीं आएगी ग्लॉसरी पेपर पे बिडिओ भी फूल एच डी में देंगे सर आप को चार्ज तो सर ढाई हज़ार पर घंटे होते हैं विडियो का टाइम तो एक शीट का ढाई सौ रुपये एक शीट पे चार फ़ोटो आते है वैसे तो दोनों साइड कर के आठ हो जाएंगे सम्थिंग पचास शीट की ज़रूरत पड़ेगी आप चार फ़ोटो में कम्प्लीट कब है आप की डेट इंगेजमेंट की महीने भर बाद है हाँ तो आप के इंगेजमेंट के बाद दो दिन बाद ले जाना आप ना दिक्कत कुछ नहीं है आप के फ़ोटो विडियो एक्स्ट्रा हुई तो पर घंटे का चार्ज होगा हमारा ढाई हज़ार रुपये विडियो का फोटो का फोटो का ढाई सौ रुपये शीट क्या एक दम हाई ग्लोसरी बना के देंगे ना हाँ वो तो हम हम सब कुछ करेंगे ना आप को तो सिर्फ विडियो कम्प्लीट कर के देंगे ना हम फ़िल्टर भी देंगे विडियो भी म्यूजिक वग़ैरह भी देंगे फोटो में भी फ़िल्टर देंगे कई बार देना पड़ता है हाँ जो आप मत आप को कैसेट चाहिए तो कैसेट में ले लेना पेन ड्राइव में चाहिए तो पेन ड्राइव में ले लेना हाँ कोई दिक्कत नहीं है बाद में ख़राब हो जाए तो आप ओरिजनल रील बनवा लेना एक उस की कैसेट दे देंगे हम ओरिजनल की जिस को आप वीडियो एडिटिंग करवा के बना सकते हैं कब भी आ जाइे इस का चार्ज होगा सम्थिंग बीस हज़ार के आस पास बैठना आप का चार्ज हाँ वो तो आप आ जाना कर लेंगे ना हम स्टूडियो छः से नौ खुला रहता है ठीक है आप आइए